औ हेल' दखनायाथ' आंनाव मा दामनिखौ लांनो गासिबो दंजोबो नों मा दख'नाखौ नांगौ फाथनि दख'ना ना आगर गुबै दखना ना मिचिनजों दानाय मिचिनजों दानाया बिदिनो नों बिसिबांनिखौ लांनो एक हाजारनि दं दुइ हाजारनि बार'स' फनद्रस' माइदि गोनाङा माइदि गोनांआथ' बिदिनो एक हाजार माइदि गोनां आगर गोयैआल' एक हाजार जागोन आगर गोनाङा बिदिनो फनद्रस' सल्ल'स' जागोन आरो अ बिदना बिदिनो ओरैनो बिदना सिमफोलाथ' आठस' नयस' बिदिनि दङ औ हाजार फनद्रस' आगर गोनाङा माइदि गोनां आगर गोनांआब्रा अ दे माब्ला लांफैयो नों फैनानै लांफैबानो जाबाय आंनि दखानाव

अ जागोन दे औ नायफैदो नोंसोर मा दामनिखौ फसायो बेखौ लानानै थांबानो जाबाय

उम